अॼु मां तव्हांखे हिकु सिंधी आखाणी ॿुधाए रही आहियां जेका लिखियल आहे डॉक्टर जगदीश नशानीअ जी हाणे हुन आखाणीअ जो नालो आहे झगड़े जो नतीजो छा थियो त हिकिड़े जंगल में ॿ ॿिलियूं रहंदियूं हुयूं ॿई ॿिलियूं पाण में सुठियूं साहेड़ियूं हुयूं गहरियूं साहे साहेड़ियूं हुयूं हले थो कमु हो न गॾिजी करे कंदियूं हुयूं रांदि मुंदवी गॾिजी कंदियूं खाईंदी बि गॾिजी ईंदी गॾिजी खाईंदी हुयूं मतिलबु हिक ॿिए सां जाम लॻाव हुयो हिकु ॾींहुं हिननि छा कयो झिरिकियुनि जे वण में आखेरो ठाहींदो ॾिठो जेको कुझु ॾींहं खां पोइ झिरिकियुनि उन आखेरेअ में ॿच्चा ॼणा ॿच्चा ॼणियां इहो समूरो हिननि ॾिठो त हिक आखेरे में झिरिकी रही पंहिंजो आखेरो ठाहियईं तंहिंखां पोइ हुन आखेरे में पंहिंजा बेदा लाथईं ऐं ॿार ॼणियां इहो हिननि ॾिठो ॿिलीनि त हिन ॿिलीनि खे बि इहो वीचारु आयो त असां बि जेकर ईअं पंहिंजो घरु ठाहियूं छोजो करे गर्मी थींदी आहे त हिननि जो ॿिलियुनि जो बदनु जलंदो आहे बारिश में आलियूं थी वेंदियूं ऐं जॾहिं हो पंहिंजा ॿार ॼणंदियूं आहिनि त ॿियो को न को जानवर खणी हली वेंदो आहे त हिन इहा सोचियो त असां बि पंहिंजो हिकिड़ो घरु ठाहियूं जंहिंमें असां पंहिंजा ॿार ॼणंदासीं त केर खणी न वेंदो ईअं सोचे करे हुननि पंहिंजो घरु ठाहियो घरु ठही वियो त ॿी ॿिली जेका आहे पहिरीं ॿिलीअ खे चवणु लॻी त मां वॾी आहियां त तू पहिरीं अंदर कीअं वेंदीअ पहिरीं अंदरि मां वेंदसि पहिरीं अंदरि मां वेंदसि पहिरीं अंदरि मां वेंदसि हिन जे करे उहे पाण में हिक ॿिए सां विढ़णु लॻियूं हिननि खे विढ़दो ॾिसी करे हिकु बांदरु भोलड़ो लंघियो उन्हनि ॿिलियुनि खां पुछियो त तव्हां पाण में छो विढ़ी रही आहियो उहो ॿिलियुनि पंहिंजी सॼी ॻाल्हि हिन खे ॿुधायाईं त हुन चयो त इहो फ़ैसिलो मां कयां थो भोलड़े पोइ छा कयो ॿिन्हिनि ॿिन्हिनि जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं चयो मां हींअर ई थो तव्हांजे जॻहि जो फ़ैसिलो करियां ऐं हिन ॿिन्हिनि ॿिलियुनि द्वारा सख़्त महिनत सां ठहियल जॻहि खे खणी बाहि ॾिनी ॾिसंदे ॾिसंदे बिलियुनि जी ठहियल जॻहि जड़ी भस्म थी वई भोलड़ो वेंदे वेंदे चवंदो वियो ॾिठो मां तव्हांजे झगड़े जो कारण खे ई मिटाए छॾियो हाणे ॿिलियूं पंहिंजे कए ते पछताइणु लॻियूं त ॿई असां हीअ झगड़ो कयोसीं ई छो ऐहे ॿई विढ़नि पयूं जंहिंजे करे हुन बांदर फ़ाइदो वरितो ॿई ठहनि ई न पयूं पहिरीं मां पहिरीं मां करे ठहनि ई न पयूं त बांदर छा कयूं हुन घर खे ई जलाए छॾियईं